جب بھی مجھے پودا لگانے كا من ہوتا ہے تو میرے گھر كے باہر ایک باغیچہ ہے جہاں پر بہت سارے قسم كے پھول بھی ہیں اور اس كے علاوہ كچھ پھل كے درخت بھی ہیں جیسے كہ امرود كا پيڑ ہے اور آم كا پیڑ ہے اور اس كے علاوہ تھوڑی سی ہری سبزیوں كے كچھ پیڑ پودے بھی ہیں جن سے ہم لوگ تازی تازی اور ہری ہری سبزیاں توڑتے ہیں اور اپنے پكوان میں شامل كرتے ہیں لیكن ان سب كے علاوہ مجھے سبزیاں وغیرہ كے پودے لگانے كا بہت من كرتا ہے كیوںكہ جب ہم لوگوں كو كھانے پینے كی ضرورت پڑتی ہے ایک تو ہمارے یہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے كہ ہم لوگوں كا جینا بھی حرام ہو چكا ہے اور اس كے علاوہ وہاں كی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ پتا نہیں كس قسم سے بن كر كے تیار ہوتی ہیں كیوںكہ آج كل دواؤں كا بھی استعمال بہت ہو چكا ہے اس لیے میں عام طور پر اپنے گھر كی سبزیاں ہی استعمال كرتا ہوں